हमारे कस्बें में शहरों में बाल श्रम बच्चों से बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है छोटे छोटे बच्चे जो चौदह साल से कम हैं उनको बाल श्रम निषेध है लेकिन आज के समय में कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा ना उनके माँ बाप उनको ध्यान दे रहे हैं गर्मियों के मौसम में गेहूँ कटवाना ईंटे ढोवाना और इस्कूल ना भेजना उनकी शिक्षा पर ध्यान ना देना बस उनसे काम कराना उनको ठीक टाइम पे भोजन ना देना और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनसे बोरा ढोवाना और कार कारखाना में काम करवाना जीविकोपार्जन के लिए माँ बाप उनको भेज रहे हैं खुद ना करके बच्चों से काम करवा रहे हैं ताकि इनकम हो लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया है कि हम काम करवा रहे हैं बाल श्रम करवा रहे हैं तो बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है आने वाला समय बिगड़ रहा है और इसी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं रोग ग्रसित हो रहे हैं वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारा भारत पीछे कहीं नहीं कहीं पीछे जा रहा है तो सरकार से अनुरोध है कि बाल श्रम रोका जाय और बच्चों बच्ची बाल बाल श्रम कर रहे हैं काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधा का विद्यालय जाने के लिए अच्छी सी सुविधा का व्यवस्था किया जाय उनको ड्रेस उपलब्ध कराया जाय उनको मध्याह्न भोजन का इस्तेमाल कराया जाय वो करें उनका ताकि कि उनका पेट भर सकें और जब पेट भरता रहेगा तो बच्चे पढ़ने पर भी ध्यान देंगे गरीब कुनबों के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया जाय जगह जगह पे विद्यालय खोला जाय उनको व्यवस्था किया जाय उनके मतलब उपचार के लिए उनको कोई प्रॉब्लम हो चोट हो लगे या कुछ भी लगे तो उसके लिए व्यवस्था किया जाय सरकारी व्यवस्था उनको उपलब्ध कराई जाय ये सरकार से हमारी अनुरोध है और इसके द्वारा बच्चों माँ बाप को भी जागरुक किया जाय कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएँ उनको समय पर ध्यान दें उनको समय पर इस्कूल भेजें और शिक्षा दें ताकि आने वाला भविष्य हमारा सुधर सके बच्चों का सुधर सके गरीब कस्बे और शहरों में जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको शिक्षा देके उनका भविष्य सुधारा जा सके और उनको बाल श्रम ना करके उनको रहने के लिए खाने के लिए व्यवस्था किया जाय ये हमारी सरकार से भारत सरकार से ये अनुरोध है और बाल श्रम की वजह से अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे बचपन से ही काम करना शुरू कर देंगे और वो शिक्षित नहीं होंगे तो इससे गरीबी बढ़ती जाएगी नाकि कम होगी और हमारा भारत दिन ब दिन नीचे निम्न वर्ग में जाता रहेगा और इससे हमारी आबादी भी बढ़ती रहेगी समझ होगा नहीं शिक्षा होगा नहीं तो ये दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा और मतलब कोई मत उसका मतलब नहीं रह जाएगा शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना हो तो जो बच्चे गरीब कस्बें के हैं शहरों के हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा जिसके माँ बाप गरीब हैं जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको सरकार शिक्षा दें उनको अच्छे भोजन दिलाएँ उनको बाल श्रम पे रोक लगाए और जगह जगह पे देखा जाए कि कल कारखानो में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको रोका जाए जो गाँव में बच्चे काम कर रहे हैं उनको रोका जाए उनको काम से रोक के शिक्षा पर उनका ध्यान लगाया जाए ये भारत सरकार से हमारा अनुरोध है और इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा भारत सरकार को जागरुक भारत के आम आदमी को जागरुक होना पड़ेगा और इसके लिए हमें अपने नियम कानून को बदलना पड़ेगा कानून को सख्त होना पड़ेगा ये हमारी गुज़ारिश है